मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है और इसमें मुझे हैरी पॉटर की बुक श्रृंखला बहुत पसंद आती है क्योंकि उसमें बताया गया है कि एक युवा जादूगर यानी कि एक युवा लड़का कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और वो जादू की बहुत सी प्रकार की कलाई सीखता है उसको पता भी नहीं होता कि उसको सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा और वह जादू की दुनिया से बिल्कुल अनजान होता है लेकिन जब वह जादुई स्कूल में आता है और वहाँ पर देखा है और वह उस जादू को सीखता है और उसके बाद फिर वह उस जादू को सीखने के लिए अपने गाँव अपने ज्ञान को बढ़ाता है जिस वजह से वह एक बड़ा जादूगर भी बनता है तो और इसमें और मैं हैरी पॉटर की इस बुक श्रृंखला को लगभग नौ से दस बार पढ़ लिया है